ओइ दख'ना दायोमोन जोङो लांगा दख'ना सिगां सिख्लायावबो ओइ फारौ मेगन आगर दायो आरो बिनिफ्राय बै थाइगिर बिबारफोरखोबो दादो आरो बैग्रि बिबारफोरखोबो दादो लांगा दख'ना गानोमोनना जोङो सिख्ला समावहा माबायोमोन फोरोंनायालाय बिमादोनो सोलोंनाय जादो आरो जोङो बै जि सोंनाय माबाखो गंनै लायो आरो आगरनि गंसे आरो माथानि गंसे लायो आगरनिखो बोनोसै आखाइदोबो बोयोमोन आरो माबा मेगनाव होनाय आगर दानाया बेखो आखाइदो बोयो ओमफ्राय उसनायनोसै माबायाव बुरजा जाब्ला खुन्थियाव उसनायनानै आरो बिनिफ्राय सिंखा सेबनाय जाबोला रासायाव सोनोसै आगरनिया आगर बेलेकसो माबानोसै खायसननोसै आरो माथानिया माथा खायसननोसै बिदिमोन आरो उजनायनाय आगरखो बेलेक उजनाय माबायो उजनायो आरो बिनिफ्रायहै माथानिखो बेलेक उजनायो बिदिनो दाबोना गान्दो आरो जोङो आरो बैसागु मोनफायबालाय जि गुफुर सोंना लायो आगर एरो बेयावनो बहाबा थाइगिर बिबार बहाबा आरो मानबायनाय बिबार गोलाव फुलफोरनिबो एरदो दुलुर दुलुर आगरबो आरो जोमखांनायबो दायोमोन आरो जोङो मोदोमाव लानाय जोमखांनाय आरो बिनिफ्राय बैसागु मोखांबालाय फालि गुफुराव दानोसै सोरनोबा मानहोनो नांगौबालाय होनोसै आरो मानहोनो नाङाब्लालाय न'आवनो लाखिनोसै बिदि खालामोमोन आरो सिगां सिख्लायावबो आरो बिनिफ्राय मोदोमाव लानाय जिखोबो आगर थिखांना लाबालाय लाबायनो ओइ बर'है बुङो पाहार आगर आरो आर'नाइबो बुङो आरो दा दानिया आर'नाइबो बुङो जों सिगां पाहार आगरसो बुङोमोन दानिया आर'नाइ बुङो बि सिगांनि नामआ गैलिया खालि आर'नाइ आर'नाइखोनो दानिया माफ्ला बिदि दागोन मोदोमाव लानाय दागोन जोमखांनायबो दागोन आरो बेखोनो गामसाबो दायो बिदि आरो सोलोंनायालाय आङो रावदोबो सोलोङाखै बिमादोनो सोलोंदो जाहा बिमायानो दानो गोरोंमोनना बिमादोनो सोलोंदो बिमादोनो एरफादो आगरखोबो हि गुफुरखोलाय जोङो सिख्ला समाव खानसेयाव गांनै खालाय दायोमोन आरो गांनै ससेखोलाय बै जि गुफुर मान होनाया दा बुरिनानै हाग'आ हाग'आ जाबायना दानो गारबाय ओइ सिख्लायाव गोख्रोंमोनना दायोमोन सिगां सिख्लायाव गांनै ससेखोलाय दायोमोन दा बुरिनायखायसो हि दानो हालिया आङो गारबाय हि दानाय खुन्दुं सानाय एखे थावख्रि सेन्थाय लुबाय जोङो सिगां इन्दि खुन्दुं थावख्रि सेन्था थावख्रि लुनानैब्लाबो इन्दि खुन्दुं मारा होनानैब्लाबो दाबाय जोमबाय बिदिनो आगरबो एरना लाबाय गासैनिफ्राय खालायबोबाय सिगां सिख्लायाव बैसो थानाय खमौलाय एखेबारे गास्लि गुस्लि मेचिन बायदि मावोमोन ना जिथयाना बैसोआ रलांबाय होमबानिया दानोबो हालिया लुनोबो हालिया बिदि सिख्ला समावथ' बिराद दाबाय जों जि दाबायबो गानबायबो जोमबायबो दासो गैथारलिया जि दानाय नेमआनो गारनाय जाबाय बुरैनानै एखे लांगा दख'नायालाय फुं खोमसियावनो सोंगोन बिनिफ्राय दसथासोआवनो खायसनगोन बारा लायामोन आरो गांब्रै बहाबा गांबा लानोसै बिदि सोंबाय आरो फालि फिसाखोथ' खानसेयावनो सोंजोबनानै नोबो खनोमोन जोङो नो खनो मोना मोना खायसनो माबायोमोन खानो गानोबो जुरिबाय फालि गुफुरफोरखो एखे सिख्ला समावथ' गोख्रोंमोनहाय दानाय लुनाया दासो हाथारलिया लांगा दख'नाखोथ' लांगा दख'नाया सोंब्ला दिनाव खानसे लायो खायसननाय माबानाय थोरनाय थोरनायावनो माबानायावनो सानसे लायो गांबाब्लाबो गांब्रैब्लाबो माब्लाबा इनिफ्राय हि फिसाखोथ' दसखान सोंब्ला सानसेयावनो हानानै नोबो खनबावोमोन मोना मोना आरो खानोबो नामायोमोन दानो ओइ दिनै दोंनैसो दाना दोननि गाबोन मोजां फाखाबसिगोन होननानैबो दाबाय जोङो